हम अपन इस्कुल कॉलेजमे एक गणितज्ञ आर्यभट्टके नाम सुनलियै रहए जेकि ओ बहुत विख्यात गणितज्ञ रहै आर्यभट्ट ओ जे छै से इस्कुल कॉलेजमे बहुत नाम प्रसिद्ध कमेलक बहुत सुन्दर बहुत ओकर जे विचार रहै धारा रहै ओकर गणितके बहुत सुन्दर लेखनी रहै जेकि बच्चासभ बहुत बढ़िआँसँ समझैत रहै ओकरे पढ़यके लेल बहुत तरहसँ जे छै से शॉर्टकट नियमसभ भी देने रहै बहुत आसान रहै ओकर बहुत प्रसिद्ध रहै विख्यात गणितज्ञ रहै आर्यभट्ट